आमचें महिला मंडळ सातेरी देवळा कडेन उत्सव आशिल्लो तें निवळ करपाक आमकां आमी वयतालीं निवळ करून प्लास्टीक टिश्यू पेपर जेवण उरलेलें पत्रावळी दोणे चावेचीं कपां आनी खूब कितें कितें वेस्ट पडलेलें आमी पंचायतीक सांगले पंचायतीन मागीर दोन मनीस दिले आनी प्लास्टीक एकी कडेन पेपर एकी कडेन जेवणाचें उरलेलें वेगळें तितलें एक करून आमी एक फोण मारलो ते फोंडांक ते हे करून घातले सगले आनी तेजे सारें जाता न्हू मागीर आमचे ते झाडांक बीन घालूंक मेळटा तशें करून आमी निवळ केलें सगलें महिला मंडळांत अशें आमी सगळें निवळ करपाक वयताली आनी तितलें सगलें निवळ करून जातकीर आमी पंचायतीन मागीर तेणी सगळें हें करून दिलें क्लीन करून तेणे आपलें मनीस दिवन दवरून